अमी अमड़ जीजल ममी मां कहिड़ा त मिठड़ा अख़र आहिनि मां हिकु अहिड़ो मिठड़ो अख़रु आहे हिन दुनिया में बालक जॾहिं पहिरियों ईंदो आहे त पंहिंजे मां खे ॾिसंदो आहे ऐं पहिरों जेको चवंदो अख़रु आहे उहो हूंदो आहे मां माउ पीउ इहे आहिनि जेके हिन दुनिया में बिना कंहिं स्वार्थ जे ॿार खे पालींदा आहिनि पढ़ाईंदा लिखाईंदा आहिनि हमेशह भॻवान खां इहो ई घुरंदा आहियूं त असांजो ॿारु तरिकी करे ऐं वॾी ओज ते पहुचे मां ई ॿार जी सॼी दुनिया आहे इन करे मां ॿार लाइ कुझु बि करे सघंदी आहे मां माउ लाइ अॼु कुझु चवणु चाहियां थी माउ बिना हिन जीवन में उमेद ई नथी करे सघिजे मां ना आहे त असांजो अस्तित्व कोने हिन दुनिया में सभिनीनि खां आसान में आसान अख़रु आहे मां हिन नाले में भॻवानु ख़ुदि वासु कंदो आहे जॾहिं ॿारु हिन दुनिया में ईंदो आहे त हुनजी पहिरीं नज़र मां ते पवंदी आहे जीअं मां ई हिन जी दुनिया आहे मां पंहिंजे ॿार लाइ कहिड़ा बि इम्तिहान ॾियण लाइ हर वक़्तु तयारु हूंदी आहे मां सिक में सुक में बरसाति जी बूंद वांगुरु हूंदी आहे मां जो प्यारु अणलिखु अनपढ़ु आहे ओतिरो लिखण में बि न ईंदो चवण में बि न ईंदो मां पंहिंजे ॿार लाइ दुनिया जा सभु सुखु छॾे ॾींदी आहे मां ॿार खे पाइण लाइ पंहिंजे शरीर जो बि ख़यालु न कंदी आहे हर रोज़ पंहिंजूं ख़ुशियूं मारींदी आहे ऐं पंहिंजूं ख़ुशियूं ॿार में पई ॻोल्हंदी आहे जॾहिं मां ॿार खे जनम ॾींदी आहे त उनखे पंहिंजे जीवन जो जीवन जी बि परवाहु न हूंदी आहे मां जे त्याग खे कॾहिं बि व्यर्थ न वञणु ॾिजे चवंदा आहिनि त घरु घरु भॻवानु नथो पहुची सघे इन करे हुन माउ ठाही जिन खे मां आहे हुन जी क़िस्म्त कॾहिं बि हुन जो साथ न छॾींदी आहे दुनिया जे सभिनीनि खां क़ीमती में क़ीमती शइ आहे माउ पीउ माउ पीउ जो आर्शीवाद ऐं उननि जी आसि आसीस सां ई हमेशह ॿारु वधंदो आहे कंहिं कवीअ चयो आहे ॿारु केतिरो बि वॾो भले बुढड़ो ई छो न थी वञे पर पंहिंजे माउ लाइ उहो हमेशा नंढिड़ो ॿार ई रहंदो आहे